बर' रावाव गोबां रोखोमनि बाथ्रा खोन्दोफोर दं बाथ्रा फावफोर दं बेफोरनो जाहैबाय जेरै अन्दला खारैयाव आगान थाया गराय नुबा सिं बायो अखा हाखांनायनि उनावसो खफ्रि हमो बेफोरबादि गासै बाथ्रा फावफोरखौनो मानसिनि गुननि गियान बेफोरबादिखौ दिन्थिनो थाखाय एबा फोरमायनो थाखाय बे बाथ्रा फावखौ बाहायनाय जायो मानो होनब्ला संसाराव गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो जेराव मोजां थायो गाज्रि थायो साननो गोरों साननो रोङै गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो बेफोर मानसिनि फाव फेसन गुनि गियान बेफोरखौ देखायनो थाखायनो बाथ्रा भावफोरखौ बाहायनाय जायो जेरै गराय नुब्ला सिं बायो बेखौ जायफोर बबेबा दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारो बियो नाथाय हरखाबै गुबुन सासे मानसिखौ बाइक एबा कार लाबोनाय नुयो अब्ला गावहा गोजान लामा थाबाय बावनांगौ दंब्ला गुबुनजों बै फैनाय गारिफोरजों थांफाबावनो जोबोर गोसो जायो माने गाव थाबायनो बानानै दस्राजों थांफानोसै बै लामासिम बेफोरबादिखौ फोरमायनो थाखाय बाहायनाय जायो जेरै अन्दला खारैयाव आगान थाया बेफोरो जाहैबाय जाय मानसिया गाज्रिखा जे जेसेखि बुङा मालायखौ एरनानै बुंफैया माबाफोर बुंफैया बिसिनि बुंनाय रावा जेबो बेलु गैया सैमा अरनो अखा खोरोमनाया हानो

थुरि नुब्ला बाथि गारो बेफोर खोन्दोबफ्राबो अबेबा हेन्जाव मोजां नुयोब्ला हौवा नायनानै दोननाय बेफोरबादिखौ दिन्थिनो थाखाय बेफोर गासै बाथ्रा भावखौ बाहायनाय जायो बेफोरबादि रावफोरखौनो बाथ्रा भाव खालामनानै जोंनि बर' रावाव रायज्लायनाय जायो आंनि बुंनाया एसेनोसै